میرے پاس جو پسندیدہ کتاب ہے اس کا نام ہے قرآنِ مجید میں نے اس کو بہت اچھے انداز سے اور بہت لطف اٹھا کر پڑھتا ہوں اور میں اس کو اس لیے اتنا لطف اٹھا کر پڑھتا ہوں کیونکہ وہ اللہ کا کلام ہے اور جب اس کو کوئی آدمی آرام سے کہیں سکون جگہ پہ اگر اسے بیٹھ کر پڑھتا ہے تو اسے سکون اور بالکل ٹھنڈک محسوس ہوتا ہے اس لیے کہ وہ اللہ کا کلام ہے اور اس کی زمہ داری صرف اللہ کے پاس ہے اور اس کا ایک ایک لفظ اور ایک ایک حرف کو ایک دم بہترین انداز سے پڑھنے میں کچھ اور ہی مزہ ہے دل کو سکون ملتا ہے اور اس سے ثواب بھی بہت ملتا ہے کیونکہ اللہ رب العزت کا کلام ہے